अपने घर के आस पास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए हम जो उपाए करते हैं वो इस प्रकार से हैं नालियों में जैसे पानी जो रहता है काला पानी पड़ जाता है तो हम जला हुआ ऑयल उसमें डालते रहते पंद्रह पंद्रह बीस बीस दिनों में थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं जिससे की मच्छर पनप नहीं पाते इसके आलावा जो कचरा होता है उसको कचरे को सही तरीके से निष्पादित कर देते हैं या तो गड्ढे में थोड़ा सा उसको खोद करके उसको डाल देते हैं और बंद करते हैं इस प्रकार से करते हैं और आस पास के क्षेत्रों में हमेशा अभी जैसे बारिश का समय चल रहा है तो जला हुआ ऑयल डाल दिए थोड़ा सा सफाई कर दिए नालियों के निकासी व्यवस्था पानी के निकासी की उचित व्यवस्था कर दिए इस प्रकार से हम लोग करते हैं